हँ हम शिला कुमारी बाजै छी कहलहुँ हँ हम बिहार घुमैलए एलहुॅं हँ सात आठ दिनके लेल तऽ अहाँकेँ होटल मे रूम मिलतै

चाही तऽ सिन्गल रुम

आयं ए सी वाला अच्छा हँ

नहि नहि तैयो बहुत कहै छीयै डेढ़ हजार हँ तैयो सिन्गल रुम केँ डेढ़ हजार बहुत नहि भेलै

रुम सभकेँ साफ सफाई रहैया

हँ रुम कते अहि अहाँकेँ ओ एकेगो रुम खाली यऽ रूम एगो खाली यऽ

ठीक छै ठीक छै ठीक छै हम बादमे करै छी फोन ठीक छै